ॾियारी जो टाइम हो मूंखे बि पैंट वठिणी हुई त मुंहिंजी वाइफ चयो हलो हलूं था वठणु असां चैम्बूर में वियासीं त उते हिकु दुकानु ते फोटी प्रसेंट जो डिस्काउंट लॻो पियो हुयो त मुंहिंजी वाइफ चयईं चालीह प्रसेंट डिस्काउंट आहे त ॿ टे वठो मां चयो ॿ टे न चालीह प्रसेंट जो डिस्काउंट आहे त ॾिसूं था चाय त उन मां हिकु पैंट मां वरिती चालीह प्रसेंट में ब्लैक कलर जी त मुंहिंजी वाइफ चयईं ॿ टे वठो मां ॿ टे नथा वठूं पोइ असां घर में आहे ॾियारी जी ॾींहुं ते पातीसीं ॿ टे धोप कढिया उन खां पोइ उहा जींस सुठी लॻी पोइ मुंहिंजी वाइफ मूंखे चयो भई हलूं ऐं ॿियो असां चीज़ वठंदासीं होॾे